भोंवपाचें म्हणल्यार म्हाका भोंवपाक खुबच आवडटा कित्याक तें म्हाका खबर ना पण म्हाका खूब खूब आवडटा आनी भोंवपाचे खुबशी अशीं कारणां आसात की तुजे जे मन आनी सगले प्रसन्न जाता तुजी जी तकली मायन्ड जे आसा ती इतले शांत जाता की खुबच तुका मना सारकें पीस मेळटा आनीक दुसरें म्हणल्यार अशी खुबशी कारणां आसात जी अशें एक मनश्याक कशें आसता की मनीस हो ताका खूब अशे स्ट्रेस आसता मनश्याक आनी तकलेचेर खूब पेज आसता तें जर तूं भोंवले जाल्यार खंय गेले भायर सरले खंय भोंवले जाल्यार तुजें मन सारके शांत जाता आनी तूं सगलें काही विसरता आनी तूं एक अशें पॉजिटिव तुका एक पॉजिटिव तुका एक अशें कितें तरी मनांत येता की तूं सगले विसरता जे तुज्या तकलेचेर जे त्रास आसा ऑर तुज्या मनांत जे त्रास आसा तकलेचेर जो पेज आसा तो तूं विसरता आनीक आनी तूं मुखार सरपाक शकता एक न्यू तुजी नवीं तुजी जें एक जीवन आसा ते तूं सुरवात करपाक शकता आनीक म्हाका खूब तरेन अशें भोंवपाक खूब आवडटा तें जावूं बायकान जावूं म्हटल्यार गाडयेन जावूं किंवां रेल गाडीन जावूं आता अजून पर्यंत तर हांव विमानान अजून भोंवले ना पण तें एक म्हाजे भोंवपाचे खुबच अशें एक स्वप्न आसा की हांव विमानान भोंवपाचे केन्ना तरी म्हाज्या जीवनान आनी तेन्ना जेन्ना भोंवतले तेन्ना तें एक म्हाका मेळटले तेन्ना हांव खूब आनी आनंदी खूश जातले